ہلو السلام علیکم فرقان بھائی میں خرم یار میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی کہ مجھے کچھ اپنی پرانی تصویریں ملی ہیں بچپن کی ہیں کچھ شادی سے پہلے کی ہیں کچھ والد صاحب کی ہیں مطلب پرانی کافی ایک البم مجھے ملی ہے اپنے گھر پر میں چاہتا ہوں انہیں ڈیجیٹلائز کر کے اور انہیں ڈیجی لاکر میں رکھوں تو دوست میرے سے تو ہو نہیں رہا وہ سب کچھ میں جانتا ہوں کہ تم زیادہ ٹیکنالوجی کے ماہر ہو اور کافی وقت آپ ٹیکنالوجی سے گزارتے ہو تو مجھے تھوڑا سا کچھ ایسا مشورہ دو جس سے میں ان سب اپنے فوٹو کو ڈیجیٹلائز کر کے ڈیجی لاکر میں رکھ سکوں اور مجھے اس میں جو کچھ ایپس وغیرہ انسٹال کرنے ہوں یا کسی ایپ کی مدد سے ہم کر سکتے ہوں وہ مجھے تھوڑا سا بتاؤ ٹھیک ہے ہاں جیسے بھی ہو تا ہے اچھا آ جاؤ میرے پاس مجھے آ کر کے بتا دو کیسے کرنا ہے یا پھر مجھے وہ اسٹیپ واٹس اپ کر دو یا کوئی ایسا کوئی ایپ بتا کر کے واٹس اپ پہ بتا دو مجھے جس سے میں ان ساری چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر دوں پرانے فوٹو کو کیونکہ پرانے فوٹو پھر خراب ہو جائیں گے تو ان کو ٹھیک کرنا ہے اور انہیں ڈیجیٹلائز کر کے ڈیجی لاکر میں رکھنا ہے سیف رکھنا ہے تا کہ ہمیشہ وہ میرے ساتھ رہیں ہمیشہ کے لیے ورنہ یہ پرانے فوٹو دوست خراب ہی ہو جانے ہیں ایک ٹائم میں میں چاہتا ہوں کہ باقی رہیں بچیں رہیں والد صاحب کی یادیں ہیں اپنے بچپن کی یادیں ہیں شادی سے پہلے کی بہت ساری یادیں ہیں ان ساری چیزوں کو سیف کر کے رکھنے کے لیے ڈیجی لاکر میں ڈیجیٹلائز کر کے رکھنا ہے تو آپ مجھے پلیز کوئی ایسا ایپ بتا دو یا تو یا پھر آ کے میرے ساتھ میں یہ کام کو کر دو بہت مہربانی بہت شکریہ ٹھیک ہے صاحب اللّہ حافظ